اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھے رات میں جلدی سوئے اور اس کے علاوہ ہمیں تین گھونٹ میں پانی پینے کے لیے کہا گیا ہے جس پہ ہمیں سائنٹفکلی بہت زیادہ ہی شفاء ملتا ہے ہمیں پانی پینے میں اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا ہے کہ پورے سال میں تیس دن جس کا مطلب ایک مہینہ ہوتا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے جس میں ہم صبح میں ہم سحری کرتے ہیں جب سورج نہیں نکلتا تب ہم کھاتے ہیں اس کے بعد سے ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے اور اس سے تب سے لے کے ہم جب تک سورج نہیں ڈھل جاتا تب تک ہم نہیں کچھ کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں یہ چیز اور ہم تب جاکے اپنا روزہ کھولتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو اسلام میں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزوں سے ہمارا صحت ہمیشہ صحیح رہتا ہے ہم تندرست رہتے ہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں اپنا جو صحت ہے اسے دھیان رکھنے کے لیے بہت کہا گیا ہے ہمارے مذہب میں جو ہمارے خلیفہ راشدین ہیں ان میں سے ایک خلیفہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انسان موٹا ہوتا ہے وہ انسان موٹا نہیں اسے آلسی کہتے جس انسان کا توند بہت زیادہ ہوتا ہے اسے آلسی کہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ فٹ رہنا چاہیے کام کاجو رہنا چاہیے جلد از جلد سب کام کر لے تاکہ دوسرے انسان کو ہمارے وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی ہمیں خود